ए बेखौ आंबो सापर्त होयो माने दाबादि समाव नाया बिदै बेराद बिदै गोनांजोब माने ओमफ्राय बे बिदै गोनां नाखौ बोखांबा जोंहा लाख लाख खहा जायो एकदम हाजार हाजार खहा जायो बेनि थाखाय बेनि माबायाव ओमफ्राय नाया हजों दानो जों बिदै गोनांखौ बोखांखायोबा बेयो ओजों उनावहालागै संक्षाया खम जायो बेखौनो आं सापर्त होफायो मोजां मोनदों आं बेखौ थिगानो नोंगौ बियो बाथ्राया सैथोआनो